हाँ बैंक ऐसी संस्थाएँ होती हैं जो अर्थव्यवस्था में धन के संक्षरण के लिए ज़िम्मेदार होती है तथा इन जिनकी सहायता से आंगे चल कर देश के विकास में गति मिलती है बैंकिंग में करियर भारत में हमेशा से मांग में रहा है भारतीय विद्यार्थियों का बड़ा हिस्सा आज भी इसे पसंद करता है बिजनेस में बदल रही टेक्नोलॉजी के बाद भी यह केवल एक चीज़ है जो हमेशा से स्थिर है वह है बैंकिंग क्षेत्र में करियर हम बैंकिंग क्षेत्र में करियर के प्रमुख अवसर हैं जैसे कि बैंक मैनेजर क्लर्क बैंक प्रोविनेशनरी ऑफिसर इक्विटी एनालिस्ट इन क्षेत्रों में अपन बैंक में करियर बना सकते बात रही बीमाकरण बीमा में करियर बनाने के लिए दो प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है पहला लोगों को आसानी से मित्र बनाना और दूसरा उनकी परेशानियों को सही ढंग से पहचान कर उन्हें बीमा के महत्व को समझाना जिसका भी आप बीमा कर रहें उन्हें आप समझा सकते हैं कि भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना से बीमा कैसे वित्त सुरक्षा प्रदान कर सकता इन कुछ क्षेत्रों में बीमा से आप अपना करियर बना सकते हैं बीमा जैसे एल आई सी कंपनी इससे बीमा ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो बीमा करियर बन सकता है